ओइ मोजां खबरहाय नोगोद मोजां खबर दिनै औ नै नोंनो बिगुमैया खिन्था हराखै नामा हाग्रामा ब्रिजआव पिकनिक जानो नागिरदों लोगोफोर गोजा ज'नो सोर सोर थागोन माने गासैबो लोगोफोर गोजा ओरैनो जोंनि बेसेबांनाखि लोगोफोर दङ बिसोर गासैबो फैजोबगोन आरो फैसाखौथ' कालेकस'न खालाम नांसिगोन नोंहा साख्रि मावग्राखाय नों बांसिन होदो नामा फैसा गैयाब्लाबो एसे मेनेज खालामदो नामा नोंहा फैसा दङना बांसिन मेनेज खालामदोब्रा एसे जोंहा खामला मावनानै जाग्राना दे एकद'म मोजां मोजां बुस्तु जानो नागिरदोंना एसे स्पिसियेल बुस्तुफोर जानोसै औ बोरमा बेदर औ जों बोरमा बेदर जानो नागिरदोंमोन नालाय दे दे दे बोरमा बेदर जाखायो दा नोङो दे हो ओरैनोथ' बुस्तुफोर लानो माल गारि लानो नागिरबायमोनहाय ओमफ्राय थांनायाथ' गावबागाव गारिखौ लानोसै ड्रायभार लानोसै संग्रा खावग्रा मानसि लानोसै औ औ बयफ्रेन्डखौबो लाफा देहाय लाफा दे औ दे जिखुनु ओंखारलायदो दे गाबोन औ दे दे दे